जेह्ड़ी में कुर्ती लैती ही ना इ'यां ते बड़ी शैल ही ते जेह्लै में धोत्ती धोने दे बाद ओह्दा रंग बी निकली गेआ ते ओह् इ'यां ना जि'यां आखदे ना इ'यां थोह्ड़ी छुट्टी जेही होई गेई मिगी हून ओह्दी सेही फीटिंग बी हैन्नीं आवै दी ऐ पैह्लें ते दिक्खने गी शैल ही पर हून हैन्नीं रेह्दी ओह्दा जि'यां रंग निकलेआ निं हून इ'यां पुह्स्सा जनेहा रंग बनी गेदा उ'दा हून उसी लां बी कि'यां में अग्गें गै हल्के रंगे दी लैती दी ही हून ते ओह् भलेआं चिट्टी जन होई गेई ओह् थोह्ड़ा लगदी ऐ इं'दा रंग निं टिकेआ ते कपड़ा बी इ'यां सौंगड़िया किश मिगी लग्गै दा किश है निं ऐ ही शैल